बगीचा जैसे हम लगाए हैं बगीचा में फुल उल लगाए हैं तो बगीचा छोड़ के मामा के यहाँ हमको जाना है तो हम कैसे जाएँ उसको छोड़ कर हमको जाना कैसे है कि एक हफ़्ते में आना है तो एक हफ़्ते में उखो खूब अच्छे से रह रह गीला रहता पानी नहीं छू झू नहीं रहना चाहिए उसको कितना ख्याल रख कर जा रही हूँ कि उ ऐसे सूखे नहीं तो एक हफ़्ता में वापस जैसे हम वापस आएं जैसे लगा कर गई थी वैसे ही रहें फिन उसको उसको ग उ अइसन सूखा उखा नहीं पाई खिला खूब देख देखती मैं कि फूल हमारी बहुत ज़्यादा खिली है हमको बहुत अच्छा लग रहा है हम हमको इतना सुन्दर लग रहा है कि हम उसको देख रहे हैं खूब अच्छे से देखे हैं कि हम जैसे लगा कर गए थे वैसे ही है वैसे अभी न पानी सूखा है न कुछ भी नहीं हुआ है तो हम उसको देखते रहे देख कर फिर फिर हमको कहीं भी जाना है तो सही से सही से एकदम फिर जहीं जैसे कहीं भी जाना है बुआ के यहाँ जाना है तो हमको खिला हुआ सूखना नहीं चाहिए हम ऐसे करें कि उसको सूख एक हफ़्ते में फिन आना है तो उ सूखता सूखना नहीं चाहिए जैसे मम्मी को शहद दी कि मम्मी इसमें हम नहीं पहुँची तो पानी आप डाल दी आप डाल दी डालती जाना फिर डालती जाना सही खिला हुआ रहना चाहिए फूल सूखना नहीं चाहिए जमीन उसका पानी से भरना भरा रहना चाहिए वह हमेशा हरियर रहना चाहिए सूख नहीं चाहिए तो मम्मी बोली ठीक है जाओ तुम घूम के आओ तो हम सब व्यवस्थित कर देंगे आई घूम कर तो देखी एकदम सही से रही फूल खिला उला रहा फूल पौधा एकदम ताज़ ताज़ा लग रहा थे एकदम ताज़ा सा